جی ہاں ایک انسان کا ایک کسان کا خودکشی کر لینا واقعی ایک انسان کے لیے افسوس ناک اور دردناک خر ہے آپ دیکھیں جو انسان ہمیں غذا تیار کر کے دیتا ہے کھیتوں کو سینچ کر کھیتوں پر ہل چلا کر ہمیں دانہ دیتا ہے اس کا اپنے حالات کو لڑ لڑ کر خودکشی کر لینا اپنے حالات سے ہار کر خودکشی کر لینا ایک انسان کے لیے واقعی دردناک اور واقعی افسوس ناک خبر ہے اور یہ خبر روزمرّہ کے اخباروں میں روزمرّہ کے ٹی وی چینلس میں ہمیں دکھائی اور سنائی دیتی ہیں لیکن ان واقعات کو کم کرنے کے لیے اور ان واقعات کو سدھارنے کے لیے حکومت کو بھی اقدامات کرنا چاہیے جیسے حکومت کو کسانوں کی فصلوں کی معیاری کی تخصیص تصدیق کرنی چاہیے تا کہ وہ بیماریوں اور زرعی کشادگی سے بچ سکیں کسانوں کو زرعی تعلیم کے لیے تربیت دینی چاہیے تا کہ وہ نئی ترقّیّات کا استفادہ کر سکیں اور کاشتکاری میں بہتری لا سکیں اسی طریقے سے حکومت کو کسانوں کی سلامتی اور روحانی صحت کی دیکھ بھال کے لیے صحیح صحت کی یہ منصوبے فراہم کرنا چاہیے قرضوں کی معافی کرنی چاہیے اور ان کا اقتصای بوجھ ان سے کم کرنا چاہیے